आइ जे छै जेना हम बाइकपर जादा यात्रा करैत छी तऽ बाइकपर जब यात्रा करैत छियैक तऽ भेल रहै कि किछु जादा स्पीड हम कयलियै रहै बाइकके जाहिके कारण हमरा परेशानी भेल रहै परेशानी ई भेल रहै कि हम जाइत रहियै कहीं आओर एकाएक जे छै कोइ जानवर जे छै हमरा आगूमे आबि गेल रहै जाहि कारण ब्रेक मारलियै ब्रेक मतलब मारै पड़लै हमरा अचानक ब्रेक मारैकेँ कारण हमरा लागलै कि हम जे छै भयङ्कर एक्सीडेण्ट करबै जे कि हम ओहि दिन बचि गेलियै रहै नहि भेलै रहै एक्सीडेण्ट आओर दोसर ओकर बाद जे छै बाइकसँ फेर हम जाइत रहियैक किछु कहीं आओर घुमैके जगह जाइत रहियै जाहिपर जे छै सबके सपरिवार लए कऽ जाइत रहियै जे कि ओहो दिन जे छै आरामसँ हम गाड़ी चलबैत रहियै गाड़ीमे कोइ दिक्कत नहि होइत छै गाड़ी बन्द भए गेलै हमरा रस्तामे जे बन्द होबाक कारण जे छै हम करीब दू घण्टा जे छै परेशान भेलियै रहै ई सब जाहिके कारण परेशानी भेल रहै हमरा बाइक बाइक चलाबू आरामसँ चलाबू कोइ दिक्कत नहि छैक बाइक तेज चलाबैमे कनी मनी परेशानी होइत छै